आपके यहाँ जो खाना है भईया बहुत ही बढ़िया है और इस खाने का जो स्वाद है वो मुझको बहुत अच्छा लगा बट थोड़ी सी इसमें जो नमक थी और मिर्ची की मात्रा थी जो कम करना चाहिए था बट आपका जो खाना था बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगा कि ऐसा ही खाना मैं खाने आऊँ और आपकी जो गुणवत्ता है बनाने की मुझे बहुत ही अच्छी लगी